हमर विचारसँ तऽ मैथिलि भाषा छै जेकी जे हिन्दीके तुलनामे जे छै हिन्दी भी छै राज्य भाषा छै लेकिन हमरोसबके तऽ मातृत्व टंग तऽ वहए छै बच्चासँ बोललैला छियै मैथलिये तऽ मैथिलि जे छै की अच्छा छै तब रहलै बात जे छै की एकरामे जे छै मैथिलिमे बोलै छियै अगर कोइ थोड़ा जोरसँ बोलि देलकै तऽ नहि बुझाबै छै की कोइ जोरसँ बोलकै लेकिन जे छै की हिन्दीमे बोलै छै तऽ थोड़ा सुनैमे उल्टा लगै छै लेकिन यहाँ जे छै की हम हमर यऽ छै दुनू अपना जगह बहुत अच्छा छै आओर छै तुलना मतलब हमरो राज्यमे जे छै की हन्ड्रेड परसेंट तऽ मैथिलिये भाषा बोलल जाइ छै लेकिन जे छै की ई तऽ राज भाषा छै तऽ हिन्दीमे बोलल सबकऽ काम काज हिन्दीमे होइ छै तऽ इसलिए जे छै की छै दुनू लैंग्वेज बहुत अच्छा छै हमरा लिए